हलो नमस्ते भैया मैं ये बोल रहा था कि मुझे मेरे मित्र हैं एक उन्होंने आपका नंबर दिया हुआ था जी मुझे एक्चुली में एक मोबाइल लेना है जी आपकी शॉप का नाम मैं भूल गया उन्होंने बताया था लेकिन मैं शॉप का नाम भूल गया तो शॉप का नाम क्या है राजीव प्लाजा में अच्छा ये बताइए कि आपके पास अभी कौन कौन से मोबाइल अवेलेबल हैं लेटेस्ट वाले वीवो का फाइव जी उसके अलावा और कोई और

अच्छा अच्छा अच्छा वीवो हाँ वीवो का काफ़ी नाम चल रहा है अभी तो वी वीवो का कौन सा लेटेस्ट उसका क्या मतलब वो है

क्या फीचर्स हैं उसमें सारे मतलब कौन कौन से फीचर्स हैं उसकी रैम कितनी है नहीं इस्मार्टफ़ोन तो मैं समझ रहा हूँ इस्मार्टफ़ोन तो आज कल सभी है मार्केट में लेकिन ऐसे फीचर्स उसमें क्या क्या हैं और उसकी रैम कितनी है इंटरनल मैमोरी जो होती है वो कितने की है अगर बता देंगे मुझे

और रैम कितनी है उसकी आठ जी बी रैम है ना

अच्छा अच्छा उसकी प्राइज़ क्या रहेगी जी छब्बीस हज़ार छः सौ उनहत्तर रुपये और अपने को डिस्काउंट कितना क्या कैसा क्या पड़ जाएगा कुछ तो ऑफर चल रहा होगा भैया

अच्छा अच्छा अच्छा तो जैसे मैं अगर ऑडर करूँ इसको तो आप होम डिलीवरी करेंगे या फिर मुझे शॉप पर आ कर ही मतलब देखना पड़ेगा होम डिलेवरी के क्या चार्जेज़ हैं चलिए मैं शॅाप पर ही आ जाऊँगा मैं देख लूँगा क्योंकि उसका थोड़ा बहुत कवर वग़ैरह कैसा क्या है ना सिंगल सिम है डुएल सिम है ये सिंगल सिम है कि डुएल सिम है अच्छा ये बताइए आपके दुकान का टाइमिंग क्या है कितनी बजे तक खुलती है शाम को और सुबह कितनी बजे खुलती है अच्छा बारा घंटे ना चलिए फिर मैं आप से कल आ कर संपर्क करता हूँ फिर है ना चलिए ठीक है ओके थैंक यू भैया